میر تقی میر اردو شاعری کے ابتدائی دور کے سب سے بڑے اور باکمال شاعر مانے جاتے ہیں ان کا شمار اردو کے بانی شعرا میں ہوتا ہے ذیل میں ان کے بارے میں تفصیل سے اردو زبان اور اردو رسم الخط میں معلومات دی جاتی ہے میر تقی میر اردو غزل کا محسن اول نام میر محمد تقی تخلص میر پیدائش سترہ سو تئیس آگرہ ہندوستان وفات اٹھارہ سو دس لکھنؤ ادبی مقام میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے انہیں اردو غزل کا پہلا بڑا شاعر مانا جاتا ہے جن جنہوں نے غزل کو فکری گہرائی جذباتی سچائی اور دلی تاثرات سے بھر دیا میر کی شاعری میں عشق درد ہجر تنہائی اور انسانی جذبات کی ایسی عکاسی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے شاعرانہ خصوصیات میر کی زبان سادہ جذباتی اور دل سے نکلی ہوئی لگتی ہے ان کی شاعری ایک میں ایک عجیب درد اور سوز ہے وہ اپنے زمانے کے رنج او غم دلّی کی بربادی اور ذاتی المیوں کو شاعری میں ڈھالتے تھے ان کے اشعار میں دل کی گہرائی اور زبان کی نرمی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے مشہور اشعار پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو کعبے میں سجدہ کیا بت کدے میں سر رکھا